دیکھیں ہمارا کوئی ایسا وہ نہیں تھا ہم نہ ہی سوشل میڈیا پر کوئی ایسی بات کرنا چاہتے ہیں لیکن میں ایک پیغام دینا چاہتا تھا سوشل میڈیا کے ذریعے لیکن سوشل میڈیا وہ دکھائے گی نہیں تو اس سے فائدہ کیا ہوگا کیوںکہ جو سوشل میڈیا کا یا کسی بھی نیوز والے کا آج کے ٹائم میں یہ بنا ہوا ہے کہ وہ سب سرکار کے کہنے پر چلتی ہے سرکار جو کہتی ہے وہی میڈیا دکھاتی ہے وہی بولتی ہے تو انسان آج کے ٹائم میں اپنی کوئی بات کھل کر نہیں کر پاتا موبائل وغیرہ میں فیس بک وغیرہ میں یو یوٹیوب وغیرہ میں ہی آج کل اپنی ایک اسٹیٹس کے ذریعے اپنی ویڈیو بنانے کے ذریعے ہی کچھ کر پاتا ہے ہاں اسی طریقے سے ہو پاتا ہے جو بھی ہوتا ہے اس سے اور کچھ ہو ہو نہیں پاتا ہے اس سے زیادہ جیسے وہ ہوا ہو یا کچھ اور کسی طریقے سے رابطے بنانے میں کیے جاتے ہوں یا اس سے کوئی ہم نہ ہی میرا کوئی ایسا راز ہے جس سے میں کبھی خوف زدہ ہوا ہوں اور نہ ہی ایسا کوئی قسم کا مواد ڈالتے ہیں تو سوشل میڈیا کے ذریعے کوئی چیز نہیں پہنچائی جا سکتی